سویٹ مٹھائی مندرجہ ذیل پیرا چمچم رسگلے رسمادری مودک گلاب جامن موتی چور موہن پاپڑ کاجو قتلی نن مٹھائی ماوا برفی رابری امرتی جلیبی کووا لڈو لڈو برفی راج بھوگ موہن تھال آگرہ پیٹا